मौसमु बारिश जे मौसम में असांजे हिंदुनि जो सिंधियुनि जा घणेई त्योहार आहिनि ऐं असांजे पुष्कर में पर्यटन पर्यटक घणेई ईंदा आहिनि म म मेला बि लॻंदा आहिनि ऐं पुष्कर में जीअं रंग जी जो मंदरु आहे हुते झूला लॻंदा आहिनि माण्हू सभु घुमण वेंदा आहिनि ऐं उन्हनि मेलनि में पुष्कर जो मेलो वधीक सुठो लॻंदो आहे रंग जी मंदर में जिते कृष्ण भॻवान जो बि हुते झूला लॻंदा आहिनि ऐं हिते महादेव मंदर में सावण महादेव मंदर में बि घणेई मा माण्हू जलदा राम कराईंदा आहिनि ऐं ॾाढा भंडारा थींदा आहिनि जनेश्वर ते बि घणेई भंडारो थींदो आहे ऐं असांजे हिन त्योहार ऐं सिंधियुनि जे मेले में सिंधियुनि जो वधीक मजो ईंदो आहे हरियाली तीज ईंदी आहे जंहिं में सुहागण भागाणो पंहिंजी तीज मल्हाईंदियूं आहिनि ऐं जंहिं में असांखे सुझाव उहो थो मिले त असांखे सुझाव इहो थो मिले त माण्हू घुमण वारा बि ॿाहिरां शहरनि मां घुमण ईंदा आहिनि